ई तऽ सर्वविदित अछि जे समयक सङ्ग लोकके अनुभव बढ़ैत छैक इएह मैथिली भाषाक सङ्ग सेहो भेल मैथिली भाषाक जे अपन पूर्वक रूप छल से समयक सङ्ग अपन रूप स्थिर करैत गेल आ आइ आइयो किछु ने किछु ओहिमे विकास भऽ रहल अछि मैथिली भाषाक मानकीकरणक समस्या अवश्य अछि मुदा एहि मानकीकरणक जे प्रश्न से तऽ तखन जखन पहिने अहाँ स्थिर भऽ जाइ बहुतो साहित्यकार अपन एकटा मानक स्थिर कयलनि आ ओकर अनुरूप अपन साहित्यक रचना करय लगलाह आ एहिसँ मैथिली भाषाक विकास हुअ लगलै ई तऽ सर्वविदित अछि जे कहल जाइत छै जे चारि कोसपर पानि बदलय पाँच कोसपर वाणी ई वाणी पाँच कोसेपर किया एक घरमे सेहो बदलैत छै एक्के बापक बेटा जँ तीन टा अलग अलग क्षेत्रमे रहि रहल अछि ओ जखन घुमिके एकठाम अबैए तऽ तीनूमे विभेद एकदम देखबामे आबि जाइत छै आ ई जे विभेद अछि इएह मैथिलीकेँ किछु समस्याग्रस्त अवश्य करैत छै मुदा ओहिमे सँ असली जे तत्व से ताकि ओकरा एकटा स्थायी रूप देबाक प्रयास भेल एहि क्रममे भाषा विज्ञान अपन काज कयलक भाषा शास्त्रक अनुसारे अपना मैथिलीकेँ एकटा मानक रूप देबाक प्रयास कयल गेल आइ बहुतो शब्दकोश हमरा उपलब्ध अछि शब्दकोशकार जे छथि से बहुत परिश्रम कयलाक बाद मैथिलीक शब्दकेँ निर्धारित कयलनि आ आइ हमसभ ओहि शब्दकोशकेँ ओहि भाषा शास्त्रक अनुरूप अपन साहित्यकेँ आगाँ लऽ जा रहल छी मैथिलीके आगाँ बढ़ा रहल छी हँ एतय फेर वउएह प्रश्न अबैए जे शब्दकोशमे जे शब्दक प्रयोग कयल गेल छै शब्दक जे हिज्जै कयल गेल छै ताहिमे कतहु कतहु विभेद हमरासभके देखबामे अबैए जे मानकीकरणक समस्या छै मुदा ई कोनो मैथलिए टा मे छै एहन कोनो प्रश्न नहि हमसभ देखैत छियै जे भारतीय सभ भाषामे एहन समस्या अबैत छै भारतीये किया विदेशियो जे भाषा अछि तहूमे अंग्रेजियो दू तरहक कहल जाइए अमेरिकन इंग्लिश अलग अछि ब्रिटेनक इंग्लिश अलग अछि तऽ ई समस्या सभ भाषाक सङ्ग छै मैथिली भाषा अपन मानक स्थिर करबाक क्रममे आगाँ बढ़ि रहल अछि निश्चिते ओ दिन आओत जखन सम्पूर्ण मैथिली साहित्य अपन एक मानक स्थिर करत आ मानक स्थिरके अनुसार साहित्यक निर्माण होयत साहित्यक निर्माण होयत आ तखन जे पीढ़ी से अपना अनुरूप साहित्यक निर्माण करैत रहथि ई हमरा पूर्ण विश्वास अछि